हेलो मैं निकिता प्रजापत बोल रही हूँ मुझे गाड़ी बुक करनी है इंदौर जाना है तो बुक हो जाएगी मुझे चाहिए मंडे को हाँ मंडे को ही चाहिए सुबह नौ बजे निकलना है और नौ दस बजे तक आ जाएंगे हो जाएगी ना केब बुक कितनी कितने बजे तक आ जाओगे आप हाँ तो मुझे नौ बजे चाहिए पैसे कितने पैसे लगेंगे ठीक है पाँच सौ रुपये ओके हाँ तो आ जाना आप फिर मंडे को नौ बजे तक निकलना है रात को नौ दस बजे तक वापस रिटन हो जाएंगे